अलॻि अलॻि मौसम जे आधार ते गमलनि खे संभाल करिणी पवंदी आहे गरमियुनि में गमलनि खे वधीक पाणी ॾियण जी ज़रूरत पवंदी आहे जंहिं जॾहिं थधि में हुनखे थधि खां बचाव करनि करिणी पवंदी आहे बरसाति में गमलनि खे वधीक पाणी न ॾियणु खपजे

हिन सभिनी ॻाल्हुनि जो ध्यानु ॾियण घुरिजे हिन सां ऐं पौधा ऐं गमलनि जी संभाल सही तरीक़े सां थींदी आहे जय झूलेलाल